ہمارے یہاں دو تین کاروبار کافی تیزی سے گروتھ کر رہا ہے بڑھ رہا ہے جیسے کہ مکا ہوا دھان کی کھیتی ہوا پاٹ ہوا جس سے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے اور ہمارے یہاں پورنیہ ڈسٹک میں پورنیہ ضلع میں گلاب باغ کاروبار کا ایک بہت بڑا ہب ہے بہت بڑی منڈی ہے جہاں پہ لوگ خریداری کرتے ہیں اور لوگ اپنی چیزوں کو وہاں پہ فروخت کرتے ہیں اور وہاں سے پھر دوسری جگہ فروخت ہوتا ہے اسٹور میں جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ہب ہے پورنیہ ڈسٹک میں جو گلاب باغ ہے اور کھوکھسی باغ اس کو بولتے ہیں گلاب باغ بھی بولتے ہیں بہت بڑی منڈی ہے جو کہیے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی منڈی کہیے وہاں سے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور وہاں سے ایک دوسری جگہ سپلائی کرتے ہیں